ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فون سکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپئے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے ہیں لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی کیوںکہ یہ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کی اسپیکر بھی اچھی نہیں ہے ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں ہے یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسہ ضائع ہو گیا ہے